देखियौ सबसँ पहिले हम्मे आर बारह तेरह सालके छलियै तऽ सबसँ पहिले फोटो घीचलियै रऽ एकटा तऽ उ फोटो डाललासँ भी अच्छा आय हइ जे ब्लैक आदमी यानि काला आदमी भेल तऽ उ फोटोग्राफीसँ की होइ ओकरा उज्जर कऽ देलक एडिट एडिटिंग बुझैत होबय एडिट यानि साफकऽ देलक फोटोके पूरा अच्छासँ साफ करलासँ यानि केश लगा देलक फोटोमे सब किछु लगा देलक जैसे अपना अरके अच्छा देखयमे लागल आओर ईसब करला सँ अच्छा देखयसँ लागल आओर किछु किछुपर डाल देलक फेसबुक इंस्टा आरपर तऽ ईसब सँ बोललक हँ अच्छा लागय हइ तऽ लाइक आर कऽ देलक सब किछु कऽ देलक